ہمارے گاؤں میں جب کسی کو اسہال ہو جاتا ہے اور اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے اس کو کافی دست آنے لگتے ہیں بار بار باتھ روم جانے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کمزور ہونے لگتا ہے تو ایسی حالت میں ہم لوگ ڈاکٹر کو دکھانے سے پہلے کچھ گھریلو علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اکثر ہم لوگوں کو گھریلو علاج میں فائدہ بھی ہو جاتا ہے ان میں سے کچھ گھریلو علاج میں آپ کو بتاتا ہوں دہی اور زیرہ دہی میں زیرہ ڈال کر کھانے سے اسہال کے علاج میں مدد ملتی ہے دہی اسہال کے لیے ایک بہت ہی بہترین چیز ہے وہ معدے میں موجود بیکٹیریا کو متوازن کرنے کے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے جبکہ زیرہ ہاضمے کو بہتر بناتا ہے اسی طرح گڑ نمک اور پانی کو ملا کر محلول بنایا جاتا ہے جو جسم میں پانی اور نمکیات کو کمی کو پورا کرتا ہے اسہال کی وجہ سے ہونے والی ہڈی ڈیہائیڈریشن میں یہ مفید ہوتا ہے اسی طرح ہمارے یہاں گاؤں میں اگر کسی کو اسہال ہو جاتا ہے تو اس کو ہم لوگ انار کا رس بھی پلاتے ہیں لیکن ایسا بہت کم ہو پاتا ہے کیوںکہ انار ایک تو بہت مہنگا ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ انار بہت آسانی سے نہیں مل پاتا ہے انار کے دانے یا پھر انار کا رس اسہال کے دوران پینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے انار میں ایسے اجزا ہوتے ہیں جو معدے کی کارکردگی کو بہتر بناتے ہیں اور اسہال کو کنٹرول کرتے ہیں اسی طرح کیلا اور دہی اسہال کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہوتا ہے کیلا اور دہی ملا کر کھانا اسہال کے لیے بہت مفید مانا جاتا ہے کیلا پیٹ کو سکون دیتا ہے اور اس میں موجود پوٹیشیم جسم میں پانی کی کمی سطح کو برقرار رکھتا ہے